پہلے ہم چھوٹے تھے اتنا جانکاری نہیں تھا پہلے کے زمانے میں مطلب چھوٹے چھوٹے فون چلتے تھے اتنا اس سا جانکاری نہیں ملتا تھا موبائل سے اور اب تو مطلب بڑے بڑے فون نکل گئے بڑے بڑے فون نکل گئے اور اس سے جانکاری ملتی ہے ویڈیو کال پہ بات ہو جاتی ہے کوئی دور ہے رشتے دار تو اس سے بات ہو جاتی ہے یا فوٹو بھیجتے ہیں اپنا کوئی کچھ کام کرتا ہے موبائل کا بہت ضروری ہے موبائل اب پہلے چھوٹے چھوٹے موبائل تھے اتنا جانکاری نہیں ہے ہمیں پہلے تو چھوٹے چھوٹے موبائل تھے اب تو بڑے بڑے موبائل نکل گئے ہیں ایک سے ایک موبائل اچھے اچھے کمپنی کے اچھے کوالٹی کے اور اس سے ویڈیو کال پہ بات ہو جاتی ہے اور دوسرے دوسرے تک کانٹیکٹ ہو جاتا ہے دوسروں تک ہم میسیج کر سکتے ہیں آج کل موبائل کا بہت ضروری ہے موبائل سے اب بہت کام ہوتا ہے موبائل کے بنا تو کوئی کام ہی نہ ہے سب کام موبائل ایسے ہوتا ہے ویڈیو کال بات کر لو ایسی بات کر لو